नमस्ते मैम हमको दूध लेना है

हमारे घर में शादी पड़ी है तो इसीलिए लेना है दूध भैंस का दे दीजिए

पहले बताइए की एक लीटर कितने का लोगे अच्छा एक क्विंटल चाहिए भैंस का चाहिए

रेट तो कुछ कम बताइए पहले हाँ कितना

मतलब और कम कीजिए ना मेहनत तो होता ही है लेकिन कुछ कम करके बताइए ना और गाय का कितना में दोगे कितना कम करोगे आप बताओ ना कितना में दोगे कम में

पनीर उनीर मिल जाएगा अच्छा पनीर कितना में है अच्छा तो वो भी कुछ कम बताइए दाम में बीस क्विंटल बीस किलो बीस किलो ये सारा सामान कल मिल जाएगा अच्छा मैम नमस्ते